टाटा नेनो महेंद्रा थार मारुती सुजुकी स्विफ्ट होंडा सिटी फोड एफ वन फिफ्टी रेनॉल्ड क्विड टोयोटा कोरोला मर्सिडीज बँस एस क्लास बी एम डब्ल्यू थ्री सिरीज ऑडी ए त्री वॉल्स वेगोन पोलो निसान किक्स महिंद्रा एक्स यू व्ही सेव्हन हंड्रेड मारुती सुजुकी बलेनो किया सोनेट ह्युंडाय क्रेटा टाटा हरीर टोयोटा इनोवा क्रिस्टा फोड एण्डेवर रेनो डस्टर युंडाय ऑलेंट्रा युंडाय आय ट्वँटी मारुती सुजुकी डिझायर महिंद्रा स्कॉर्पियो मर्सिडीज बँस इ क्लास बी एम डब्ल्यू ऑडी क्यू सेवेन युंडाय सेंट्रो टोयोटा राईज राईस निसान तेरानो किया कार्निवल मारुती सुजुकी एस क्रॉस टाटा सफारी महिंद्रा टी यू वी त्री हंड्रेड युंडाय वेन्यू रेनो ट्रिप ट्रिबर म मर्सिडीज बँस जी एल सी ऑडी ए सिक्स महिंद्रा बोलेरो मारुती सुजूकी ऑल्टो वॉल्सवेगोन टाग्यू अनटायब्रोज किया युंडाय वरन वर्ना ऑडी क्यू फाय महिंद्रा एक्स यू वी फाय हंड्रेड मर्सिडीज बँस ए क्लास टोयोटा रेवो निसान जी टी आर टाटा सुमो होंडाय कोड टोयोटा कॅम कॅमरी बी एम डब्ल्यू आय त्री मर्सिडीज बँस जी एल ए टाटा काविरा महिंद्रा पिकप मारुती सुजुकी एरटीका युंडाय आय टेन रेनो निसान मायक्रा महिंद्रा रिवो किया कार्निवल ऑडी ए एट टाटा सोमो गोल्ड बी एम डब्ल्यू सेवेन सिरीज मर्सिडीज बँस जी क्लास निसान जूक टाटा विटारा ब्रिज ब्रिझा महिंद्रा थार फाय डूर मारुती सुजुकी पिया जिओ रे रेनो लॉजीक टोयोटा लायफ युंडाय सोनिटा फोड फोकस ओडी आर एस फाय किया स्टिंगर टाटा सियेरा मारुती सुजुकी एट हंड्रेड महिंद्रा पिकअप ट्रक होंड अमेज बी एम डब्ल्यू आय टेन मर्सिडीज बँस इ क्यू बी टाटा गोल्डन